हम कई प्रकार के पौधे और बेलें उगाई जाती हैं पहले पौधे सबसे पुराने प्रकार के जीव जीवित जीवाणुओं में से एक हैं सबसे पहले स्थलीय पौधे लगभग पाँच सौ मिलियन वर्ष पहले विकसित हुए थे यह जानने के लिए पढ़ें पढ़ें कि पौधे को किन पोषक तत्व की आवश्यकता होती है पौधे के उधारण में घाँस पेड़ फूल और वह बहुत कुछ शामिल होते हैं पौधे क्या हैं पौधे के बारे में सब कुछ पृथ्वी पर सभी जीवों जीवित जीवी जीवन जीवित चीज़ों के के पाँच सम समात्मक में से एक में फ़िट होते हैं एनियम जानवर प्लो प्लेटो पौधे कवक कावक मनोरोक और पोटियम जीवन जिन्हें किसी भी रूप में वर्गित नहीं किया जा सकता दूसरों का प्लाॅट सम सम्राज के सवी जीवन वे हैं जिन्हें हम पौधे कहते हैं और उन्हें चार प्रमुख विशेषताओं के माध्यम से पहचान जा जा सकता है गतिहीन जानवरों के हाँ विपरीत पौधे की ज जड़ें अपनी जगह पर होती हैं बहुत कोशिश पौधे ऐसे जीवन हैं जो बहुत सारी वह कोशिकाओं से बने होते हैं यूरे ई यूकेरेनियट कोसिस कोशिकाएं जानवर पौधे और कवन सभी यूनिक कोशिकाएँ होती हैं जो विशेष विशेषता बताने के काम आती है पौधे सबसे पुराने प्रकार के जीवाणुओं में से एक हैं सबसे पहले भूमि पौधे सम्भव लगभग पाँच सौ मिलियन वर्ष पहले विकसित हुए थे और उस बिन्दु से तत विकास हुए थे विभिन्न प्रकार के पौधे के बीच भारी मात्रा में विभिन्नताएँ पृथ्वी पर लगभग अस्सी प्रतिशत जीवन पौधे से बने होते हैं अगर हमें कच्चे बयामन बयोमास जो सिर्फ कार्बन युक्त कार्वन पदार्थ हैं कि आधार पर मापते हैं तो वह दूसरे पन्द्रह प्रतिशत पर दूसरे स्थानों पर आते हैं परिस्थितियों तंत्र का एक नियतित हिस्सा है जो अपनी आभूषण प्रकृति प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी पर जीवन का अस समार्थक करता है प्रकार सोसना सोष श्लोषण की प्रक्रियाएँ जिसका उपयोग वे अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसकी वे हमें जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है